खेळ जिणेंत खूब म्हणजे खूब म्हत्वाचो आसता पयलीं म्हणल्यार आमची भलायकी बरी दवरपा खातीर तो आमकां खूब हॅल्प करता आणी कशें आसा ल्हानपणाच्यान आमी एक असो टायम सोदता जो आमकां केन्ना खेळपाक मेळटलें भायर सकाळ जाली म्हणटकीर दीस वयता पयलीं स्कुलांत सांजेच्या टायमार ट्यूशनाक गेलो ना जाल्यार शिकपाचें आसता पूण तो सांजचो जो थोडो वेळ मेळटा तो केन्ना येतलो काय म्हणून भुरगीं मुद्दम रावता चितून की आपल्याक केन्ना लायक खेळपाक वचपाक मेळटलें कारण दिसूय भर तर आपूण कितें ना कितें शिकपाची ना जाल्यार आनी कशी तशीच कितें एक्टिविटी करता पूण जी खेळपाची एक्टिविटी आसा ती केन्ना आपूण करतलो म्हूण भरगें मुद्दम उत्सुक्त आसता आनी

आख्खो ऑवरओल जी बोडिचो डॅवल्पमेंट म्हणटा तसो जाता स्पोर्ट खेळ खूदान आमी आतां बसून बसून तरी कशें आसा एक तशी पिराय जाली म्हणटकीर अशें दिसता की आतां कमी करपाचें खेळप कामाक लागपाचें पूण तें तशें नासता जो परेन तूं खेळांत एक्टिव्ह आसता तो परेन तुजी भलायकी बरी उरता जसो जसो तुजो तो कमी जाता तशें तशें तुका एक तुका तूं कसो एक दुयेंस मनीस जावपाचे वाठेर चालीक लागता वचूंक जेन्ना तूं एक खेळ खेळपाचो आसता तें बंद करता तेन्ना कसलोय स्पोर्ट्स जावं तो एक बॅडमिंटन जावं क्रिकेट जावं आंगाचो मातसो तरी घाम गळोपाक जाय जें तूं करता पळय स्पोर्ट्स एक्टिविटी तितूंतल्यान पयलीं म्हणल्यार आमी आतां आमच्या ल्हान आमी ल्हान आसलेले त्या टायमार तरी एक असो केन्ना तरी गर्मेची सुटी येतली काय म्हणून पयताले कारण त्या टायमार आमकां सुटी आसताली सकाळचे खेळपाक गेले सांजेचे खेळपाक गेले दिसूय बर खेळांतूच पूण आतांचे काळार तरी पळोवपाक गेल्यार अशें इतके पळोवपाकूय मेळना भुरगीं कितें म्हणटा हें ना आतां वत आसा आतां नाका खेळपाक पूण ते त्या टायमा वयली जी मजा आसली ती आतां तितके भुरगे समजपाना आतां मोबायल भुरग्यांक चडशे मोबायल दिल्ले आसा सो ते कितें करता घरांत रावता मोबायलाचेर बसोन खेळटा ते तुका एक खेळ खेळपाची उमेद दिता पूण जे तुजे बॉडिक जो हॅल्प करता खेळ तो हे मोबायला वयल्यो गेमी तुका दिना जसो की तूं आतां एक धांवता खंय धांवता पडटा पडून उठून परतून धांवपाक शिकता तितुंतल्यानूय तुका जिणेंतल्यो खूब कितें लॅसन म्हणटा तशें कितें मेळटा पडलो जाल्यार सुद्दां रावचो न्हू उठोन तुवें धावून फुडें वचचो तुजी जी वाट आसा जे वाटेक तूं कितें करपाक सोदता ते वाटेन तुवें वचचो पडलो म्हूण थंयच रावचो न्हू हेंवूय शिकयता खेळ आनी आतां म्हणटा तें भुरग्यांक कितें जालां मोबायल खूब दिल्ले आसा आनी कमी पिरायचेरूच मोबायल मेळ्ळे आसा भुरग्यांक ते भायर वचून खेळटलो वा आनी खंय दुसऱ्या वांगडा वयतलो अशी उमेदूच ना कशी तांकां प्रोत्साहन म्हूण दिवपाक आतां आमचें तांकां एक एग्झांपल कसो दिवचो पडलो की आमी आमच्या टायमार कितें करताले आनी आतां बसलेले कडेन जेन्ना हें चिंत्ता तेन्ना आमकां कशें कितें फील जावन येता की आमी त्या टायमार कशें कितें इन्जॉय केल्लें आतांची भुरगींय बी कित्याक करना अशें तांकां पळोवूंक गेल्यार आमकांय वायट दिसता पळोवपाक की हांचें कितें जातलें काय कशें कितें जातलें बरे भशेन हांची भलायकी बरी उरतली काय आतां पळय बसून बसून उरता कंपनींत गेलो कामाक गेलो तूं तर एका जाग्यार बसून उरलो म्हणटकीर मनीस तसोच घाइ कसो जाता ताका पोटां वाडटा वा अशी फिझीकल एक्टिविटी म्हणटा ती जायना चड त्या खातीर खूब कितें रोगूय जाता आनी ते पयलीं पयलीं ओके दिसता बट मागीर जशी जशी तुजी एज वाडटा तशें तशें तुका कळटा की आपल्यान त्या टायमार अशें करपाचें स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपल्यान वचपाचो कितेंय करपाक जशें की आतां खेळांत धर म्हाका जसो फुटबॉल पसंत आसा फुटबॉल आतां खेळटासतना म्हाकाय दिसता की पडटा थंय खेळटासतना पडटा दुखापत जाता ना न्हू पूण तितुंतल्यान एक असो हा तुजी बॉडी तशी घटमूट जाता बेश्टोच तूं असो मोव बावली कशी उरना आनी आमकांय म्हणटा तें कशें आसा एक जाणटेपण जर येलें जाल्यार त्या टायमार मागीर तुका जर डायबॅटीज मेळटा आनी कितें मेळटा तेन्ना तुका सांगता तूं चलपाक जाय आनी कितें करपाक जाय खावपाचें मातशें कमी करपाक जाय पूण ही जी पिराय आसा आतां जे भुरगेपणाची पिराय आसा त्याच टायमार जर आमकां जाय तशें खावपाक मेळटा जाय तशें खेळपाक मेळटा सो हो टायम जो आमचेकडें आसा तो आमी जाता तितलो तेचो वापर करून बरे भशेन तितुंतल्यान आमी ताचो फायदो घेवूंक जाय त्या टायमाचो खेळकूद हें मेन तशें आसपाकूच जाय सगळ्यांक एक त्या खातीरूय स्कुलांनी हो पी इ लॅक्चर कम्पलसरी केल्लो आसा कारण भुरग्यांकूय ती फक्त शिकपाचीच न्हू तर खेळांतूय तेंची आवड आसपाक जाय आनी अशें ना की फक्त शिक्षणाच्याच क्षेत्रांत करियर आसा खेळकूदांतूय खूब करियर आसा आमचे बरे बरे स्पोर्ट्समॅन आसा स्पोर्ट्सवुमन आसा देशाक आपले स्टॅटीक रिप्रझेंट करता भायर वचून नामां आपलीं जोडटा तशींच इनामांय जोडटा एक बरें पैकी तूं त्या क्षेत्रांतल्यान आपलें तशेंच आपल्या गांवचें शेहराचें तूं आपले देशाचें नांव वयर काडूंक शकता तुका एक ऑपर्च्युनिटी मेळटा की तूं कितें तरी करचो कसो